जे हम टेम्पू लेलहुँ पहिलेवला से रद्द करयके चाहै छियै वापिस करै चाहै छियै से हम दूसरा टेम्पू लेबै जे जल्दीमे पहुँचा दैके हइ तऽ कितना पैसा लेबै से बतैयौ से इतने आदमी चारि पाँच आदमी हइ जतेक पैसा लेबै ओतेक पठा देबै ओ गाड़ी कैंसिल करय चाहै छी दूसरा गाड़ी लेबय लेल जे जल्दी पहुँचा दे ठीक

से जेबै ग् गाँव घूमय लेल से हँ दूसरा गाड़ी भेज देबै ओ गाड़ी रद्द करय चाहै छियै मनेकि बदलै चाहै छियै ओहि गाड़ीसँ नहि जायके जेतै दोसर गाड़ीसँ कितना पैसा लेबै पाँच गो छओ आदमी हइ कितना पैसा लेबै ठीक हइ दऽ देबै लेले अयबै जल्दीसँ बड़ गाड़ी ठीक हइ बड़ी दूर जाइके हइ घूमय लेल गाँव ठीक जल्दी भेज देबै जे लेट हो जेतै जे जल्दी चलि जाइके चाही ठीक हइ दूसरा गाड़ी भेज देबै उएह गाड़ीसँ जेबै जे जल्दी जे पहुँच जाय